हेलौ

औ खोनादों दे मा ओइ आं न' लुनो आं न' लुनो नागिरदोंमोन हो न' लुहोनो नागिरदोंमोन आङो गंसे मोजांनो ओमफ्राय मावनो हाफैगोन दा नोङो नों लेबारफोरखौ खयजन लाबोनो हागोन दङ दंनायालाय आं लाबोनानै दोनफैखाबाय मैयानो लाबोदों आङो मानि दा आङो लेबार मोनिनि थाखायसो आं दोन्थ'नाय जादोंमोन आरो फैदो फैयोबालाय माथो गाबोननिफ्राय फैदो दे आं रेदि दोनफैजोखाबाय बुस्थुखौ गासिबो औ दङ दङ फाय खयजन लाबोगोन नोंलाय लोगोफोरखौहाय खयजन लाना फैफागोन नोंलाय औ दे दे गाबोन फैदो आं बुस्थुखौ लाबोजोबबाय ना रेदि लाबोजोबखाबाय आङो रड थड गासिबो ओमफ्राय एसे मोजांखौ लोबोनांगोनहाय लेबारफोरखौ एसे मोजां लुनांगोन औ औ आं आंथ' दोनफै औ आंथ' दोनफैजोबखाबाय माने आं नायै नायै आं मावहोगोन आरो आं माबायदि बानायो माबायदि बानाया नों फैग्रोदोल' आरो बुस्थुफ्राथ' रेदि दंजोबखायो ना औ दे दे जागोन दे आं बेखौनो नेगासिनो आरो बुस्थुआथ' लाबोबाय नालाय दाखालिथ' फन खालाम खादोंमोन नालाय ओमफ्राय नोंसोरो फैयैआवसो आं दा दे साब्रैसो फैबानो जाबाय नोंजोंलाय साबा जाखागोन नालाय आंहाबो एसे एमा जेनसि एसे थाब औ मोजां मोजां औ औ दे औ औ औ औ औ औ औ दे औ औ दे मोजांखौ नायना लाबो मिसत्रिखौ मानि मोजां दे माबानि थाखाय जेबो थेनसन खालामनाङा आरो खामानिआल' एसे मोजाङै मावना होबानो जाबाय आरो हाजिरायाथ'

औ औ दे आं नै आं ओरैबादि खालामनो सान्दों आरो माबानो हेड मिस्ट्रिनो पासस' बा जागोन ना जाया ओमफ्राय बे लेबारफोरनो सारिस' सारिस' बुजायनो नागिरदोंमोन आरो आं सारिस' मानिगोनना मानिया दे दे दे दे फैदोल' आरोखि गाबोन दे दे